जी हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है शिक्षा वह चीज़ है जो हमारे अंधेरे से जीवन में प्रकाश ला सकती है शिक्षा नहीं है तो हम किसी भी तरीके से समस्याओं से घिरे हुए हैं शिक्षा पढ़ाई उसी से हमारे अंदर संस्कार के उत्पन्न उत्पन्न होते हैं शिक्षा उतना ही महत्त्व है जितना कि हमारे लिए इस वक्त आक्सीजन की ज़रूरत है जो लोग शिक्षित नहीं हैं समाज में उन्हें एक अलग नज़रिए से घृणा के नज़रिए से देखा जाता है पढ़े लिखे लोग आज के समय में कितने रूप से उन्नति कर रहे हैं आप देख लीजिए किसी भी समय जैसे कि आप जज डाॅक्टर लोग उनकी कितनी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते है और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको लोग रिक्शे वाले मजदूर उनको किस शब्दों में किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है उनका साथ किस प्रकार से बोलचाल में यह दैनिक जीवन में कितनी समस्याएँ होती हैं अगर आप शिक्षित हैं तो आपका परिवार को भी शिक्षित करेंगे आप शिक्षा के महत्व को समझते हैं और शिक्षा होना बहुत शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है शिक्षित होने के लिए ही सरकार ने कई प्रकार की योजनाएँ चलाई हुई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी है